और अच्छे हैं

कैसे हैं अच्छे हैं और और क्या क्या मतलब बिजनेस करते हैं

आलू धनिया कितने में आलू है धनिया है हम किसान हैं

आप कैसे लेते हो किस भाव से लेते हो किस भाव से लेते हो अच्छा अच्छा

हमारे पास बहुत है क्विंटल दो क्विंटल है

किसान आदमी हूँ सब चीज उगाते हैं

अच्छा अच्छा आलू पैंतीस रुपये किलो चल रहा है

अच्छा अच्छा

तो ले लीजिएगा अच्छा अच्छा अच्छा और क्या चाहिए ऊँ ठीक है

प्याज तो चालिस रुपये किलो चल रहा है धनिया पचास साठ चल रही है

हाँ जब जरूर